भारत के सामने बहुत सी चुनौतियाँ हैं और वह अलग अलग अपना रूप रूप ले रही है जैसे ग़रीबी और असमानता बेरोज़गारी शिक्षा नौकरी स्वास्थ्य पर्यावरण आतंकवाद भ्रष्टाचार जैसे अनेकों चुनौतियाँ हैं जिसका समाधान भी हो रहा है और उन से निपटने का उपाय भी हो रहा है जैसे जिस प्रकार ग़रीबी को देखें तो ग़रीबी अमीर और ग़रीब के बीच में खाई भी बढ़ रही है सरकार ने ग़रीबी कम करने के लिए कई योजना बनाई जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री धन जन धन योजना प्रधानमंत्री और उज्जवल योजना जिसके कारण सरकार ने असमानता को कम करने के लिए भी कई क़दम उठाए जैसे न्यूनतम वेतन रद्दी करना और युवाओं में बरुआ बेरोज़गारी दर भी अधिक है जिसके कारण आने वाली पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है सरकार ने योजना शुरू करने के लिए अनेक योजना शुरू की है जैसे प्रधानमंत्री कौशल योजना और स्टार्टअप इंडिया

सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणोत्ता का असर ख़राब होत ख़राब होता है शिक्षा बहुत पहुंच भी एक बहुत बड़ी समस्या है ख़ास कर के ग्रामीण लोगों के लिए सरकार ने प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई क़दम उठाएं जैसे सर्व शिक्षा अभियान जैसी अनेकों योजना हैं जो सरकार ने बनाई है सरकार ने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए भी कई क़दम उठाएं हैं जैसे की स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय का निर्माण और स्वास्थ्य जो कि आज के समय में बहुत अत्यंत चुनौती के रूप में भी है और अनेकों बीमारियों के बचाव में भी है भारत में स्वास्थ्य प्रणाली में अनेक चुनौती है जैसे गुणव गुणवत्ता सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं अक्सर डॉक्टर और नर्स नुर्सों की कमी होती जा रही है स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी बहुत बड़ी एक समस्या है ख़ास कर यह भी ग्रामीण लोगों के लिए है क्योंकि वह उनका स्वास्थ्य के लिए वह उपचार गाँव में नहीं मिलता और उन्हें अपना उपचार गाँव से सिटियों के और जाना पड़ता है जिस में कुछ साधनों से भी निपटना पड़ता है अब इस में इसका एक तरह से उपाय कर सकते हैं जैसे सरकार ने स्वस्थ्य तक पहुँचने के लिए भी कई क़दम उठाए थे जिसे ग्रामीण स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण करवाया और सरकार ने स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए ही आयुष्मान भारत योजना बनाई जिसके तहत पाँच लाख तक का फ्री इलाज हो सकता है पर्यावरण जो कि जिसके तहत स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना भी चलाई है सरकार ने नवीकरण उर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई क़दम उठाए हैं आतंकवाद भारत में आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है आतंकवाद हमलों में हर साल कई लोग मारे जाते हैं उससे बचाने के लिए सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई क़दम उठाए हैं यह आतंकवाद विरोधी क़ानून और आतंकवाद विरोधी बल सरकार ने पाकिस्तान के साथ आतंकवादी के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भी करने की भी कोशिश की ताकि निपट हम बातचीत कर के लड़ाइयाँ आतंकवाद हमले कम किए जा सकें भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार अनेक कई क्षेत्रों में है जैसे कि सरकारी नौकरी निजी सामाजिक और इसी को बा को सरकार देखते हुए नई नई योजनाएं बनाती हैं और उनका विचार करती है ये ताकि आम जनता को उन मुश्किलों का सामना ना करना पड़े और उन चुनौतियों से वो आगे की ओर बढ़े